जियां कि तुसें एह्दे बिच्च पुच्छे दा कि कियां असें सुरक्षा कन्नै सुरक्षित रौह्ना स्विमिंग करदे होई जेह्ड़ा साढ़ा ओपन वॉटर ऐ जियां ओपन वॉटर मतलव खुल्ला पानी होंदा जियां जियां नदियां होइयां कोई नैह्रां होईयां कोई समुंद्र होइये तलाऽ बगैरा होइये ओह्दे च असें कियां मतलव कि सेफ रौह्ना ते असें इयै कि जादा तो जादा इयै मतलव अपना बचाब करना चाही दा कि जिसलै अस इत्थै स्विमिंग करने होन्ने ते अपनै कन्नै कोई जेह्ड़ी टयूब होंदी ऐ टैर दा बगैरा बगैरा ते ओह् असें इक्यूबमैंट बगैरा लैने चाही दे ते जेह्दी मदद कन्नै असें थोह्ड़ा अपने सेफ रौह्चै अस ते स्विमिंग बी साढी जेह्ड़ी स्हेई बज्जी जा जेह्ड़ी साढ़ी तारी होंदी ओह्बी अस स्हेई तरीके कन्नै मारी लैच्चै ते अजकल असें बड़ियां गै इयां घटनां होआ दियां जेह्ड़ियां ओप्पन खुल्ले पानी बिच्च जेह्ड़े ओपन बॉटर खुल्ले पानी बिच्च होंदियां लाईक दी जियां मतलव लाई लैओ तुस दरेआ होइया कोई नैह्र होई कोई तलाऽ बगैरा होईया ओह्दे बिच्च बड़े गै बच्चे इयां डुब्बी जंदे न केंई आन दी सपॉट ओह् मरी जंदे न ते ओह्दे कन्नै असें बड़ा असें लाभ होना जेह्ड़ी साढ़ी टैर दी टयूब होंदी ओह्दै कन्नै ते थोह्ड़ी ओह्दे बिच्च असैं जेह्ड़ी हवा भरी दी होंदी ओह्दे कन्नै असें बड़ी हैल्प होंदी ऐ कि अस पानी दे उप्पर तैरने आं ते जिनें गी तैरना बी नी आंदा ओह् बड़ी गै मतलव कि सेफली तरीके कन्नै स्विम करी सकदे न ते इयै ओह् ऐ इक ते ओह् ऐ साढ़ा ते दूआ कि कोई ऐसा बंदा अपने कन्नै जरूर रक्खना जिसी तारी मातना स्विमिंग बगैरा करनी आंदी होऐ ते कल्ल गी तुस डुब्बने दे उप्पर बी आई दे होंगन ते तुसें ओह् बंदा तारी मारियै स्विमिंग करियै तुसें बचाई लै बाह्र कड्ढी लै ते जेह्ड़ा साढ़ा त्रीआ वे ऐ स्हेई मतलव कि सेफटी कन्नै जेह्ड़ा स्विम करने दा ते त्रीआ ओह् ऐ कि जिसलै तुस स्विम करने गी जन्ने हमेशा मतलव जेह्ड़ा हमेशा कि खड़ोते दा पानी होऐ उध्दर गै स्विम करो कि ओपन बॉटर च कोई जादा बहाब आह्ला पानी नां होए ते जेह्दी बज़ह कन्नै तुस स्विम करने गी जाओ पर तुस स्विम दे चलदे मतलव स्विमिंग नेंई होऐ थुआढ़ी ते पानी दे बहाब कन्नै तुस रुढ़ी नीं जाओ मतलव कि बही नी जाओ उध्दर ते इयै गै तुसें त्रै वेज ऐ मेरे जेह्ड़े तुसें सनाए में सेफ ते साढ़ी स्विम ऐ ओह्दे लेई ते अग्गे कि तुसें पुच्छे दा कि केह्ड़ा सम ऑफ अपटिकलस जेह्ड़े असें बड़ा गै रुकावट असें पैदा करदे न जियां कि लाईक बिग्ग बॉटर बड्डी बड्डी चीजां जेह्ड़ियां पानी बिच्च होंदियां स्लिपरी राक्स जेह्ड़े पत्थर होंदे जेह्ड़े स्लिप करदे नै तलैसदे नै जेह्ड़े ओह्बी जेह्ड़े न कि बड़ी रुकाबटां ओह् करदे न साढ़े अग्गें जियां बी अस कोई पानी होए जेह्ड़ी खल्ल बड़ी जादा डबर होए मतलब बड़ा जादा डुग्गा पानी होए ते ओह्दे पर बंदा खड़ोता दा होए ते स्लिप होई जाए ते फिर ओह्दे बाद जिसलै गोत्ते शोत्ते लग्गियै पानी मूंह् बिच्च चली आ ते जेह्ड़ा साढ़े फेफड़ें धोड़ी पुज्जी आ ते फिर असें कोई साह् लैने दी बड़ी प्रॉवलम होंदी ऐ ओह्दी बज़ह कन्नै असें स्विमिंग दा बी जेह्ड़ा बैलैंस होंदा जेह्ड़ा संतुलन होंदा जेह्ड़ा ओह् बी खराब होई जंदा ऐ ते ते इयां गै असैं ध्यान रक्खना चाही दा जेह्ड़ी तलैसदे जेह्ड़े पत्थर न सलिपरी रॉक लाई लैओ तुस उंदे कोला बी बड़ा ध्यान मतलव की ध्यान एह् रक्खना चाही दा ते ओह्दे बाद ऐलगी जेह्ड़ी आई गेई तुस पुच्छा दे ओ ऐलगी दा बी बड़ा मतलब ओह् ऐ मेन रोल ऐ ऐ कि जेह्ड़ा बंदे गी अन सक्सैसफुल मतलब कि जेह्ड़ा बनांदा ऐ स्विमिंग गी ते इयै जेह्ड़ी ग्रीन ग्रीन होंदी ऐ ग्रीन ऐलगी बगैरा कोई पानी बिच्च होंदी ऐ ओह्दे बिच्च मतलव बड़े गै इयां बॉटर स्नेक होईये जेह्ड़ा पानी आह्ले सप्प होंदे ऐ ओह् बी बैट्ठे दे होंदे बड़े जादा खतरनाक मछलियां होइयां ते ओह्बी बगैरा ओह्दे बिच्च गै छुप्पी दियां होंदियां सारे केकड़े बगैरा सारे ओह्दै बिच्च गै छुप्पे दे होंदे पत्थरें दे बगैरा रॉक दे बगैरा सारे ओह्दे खल्ल गै होंदे ते असैं इयां बचियै थोह्ड़ा ऐलगी कोला बी रौह्ना चाही दा

कोई गै गिनेआं चुनेआं बंदा होग जेह्ड़ा ओह्दे बिच्च सौ परसैंट बिच्चा इक बंदा होग जेह्ड़ा करी पाए ओह्दे बिच्च क्योंकि जेह्ड़ी स्विमिंग ऐ ओह् बंदा नार्मल नार्मल जेह्ड़ा सिंपल खड़ोते दा जेह्ड़ा पानी होऐ ओह्दे च गै बंदा करी सकदा ते जेह्ड़ा बड़ा गै खतरनाक रोहड़ू पानी होंदा ओह्दे बिच्च बंदा नेंई करी सकदा ते बंदे गी हमेशा बचाब रक्खना चाही दा एह्दे कोला बचना चाही दा इनें गल्लें कोला की जेह्ड़ा बंदा पानी खड़ोते दा जियां बड़ा दरिया होइया कोई कोई बगैरा मतलव कि बर्खा बुर्खा पेदी होऐ तुसेें पता ते ऐ जिसलै बर्खा पेदी होंदी ते पानी खोद्दला होई दा होंदा ते पानी जेह्ड़ा ट्रांसपेरैंट नेंईं रौंह्दा नेंईं लभदा रोआर पार ओह्दे बिच्च जिसलै बंदा जंदा पत्थर बगैरा बी बड़े होंदे तुसें आक्खेआ स्लिपरी रॉक जेह्ड़े मतलव कि तरैसने आह्ले पत्थर ओह्बी बड़े होंदे ऐ ते ओह्दी बज़ह कन्नै थोह्ड़ा संतुलन जेह्ड़ा साढ़े शरीर दा संतुलन ऐ ओह् बिगड़ी जंदा ते ओह्दी बज़ा कन्नै अस अच्छी स्विमिंग नी करी पान्ने जेह्ड़ी अच्छी तारी नेंई मारी पान्ने ते ते असें एह् बी सेफ रौह्ना चाही दा कि तुसें पता ते है अज कल समुंदर बिच्च किन्नी किन्नी लैह्रां होंदियां जिसलै बंदा स्विम करने गी जंदा उसी इक परफैक्ट जिसलै बंदे नै समुंद्र बिच्च स्विमिंग करनी होंदी उसलै बंदे गी पूरा पता होना चाही दा की के स्विमिंग दा ए टू जैड अलफाबैट पूरा पता होना चाही दा कि असें कियां स्विमिंग करनी कियां नेंई करनी ते अग्गें बंदे गी अपना बी बंदे गी सोच रक्खनी चाही दी किस हिसाब कन्नै बंदे नै सविमिंग करनी अग्गे जाईयै ते पानी जेह्ड़ा खुल्ळे मतलब कि खुल्ला जेहड़ा पानी होंदा ऐ नदियां नुदियां बगैरा तुसें पता ऐ लोग अजकल डुबदे केईं डुब्बी जंदे केईं रुढ़ी जंदे उंदा कोई पता नी चलदा ऐ तेबंदे गी इयां बचाव थोहड़ा रक्खना चाहिदा ते चलो अग्गे कोला बंदे गी सोची समझियै करना चाही दा कि पानी तुसें पता ते है अज कल कुसे नी बशकदा ऐ ते जेह्ड़े सलिपर रॉक होंदा ऐ बॉटर बॉडीस बगैरा बड़ी मतलव कि अजैं तुसें चार गै पुचियां बड़ियां होंदियां बॉटरस बॉडी बगैरा उंदे कोला असें तिन पुच्छी दियां जेह्ड़ियां ते असें उंदे कोला बड़ा इयां सावधान रौह्ना चाही दा कि असें एह् चीजां जेह्ड़ियां तुसें मैंशन कीती दियां तुसें दर्शााई दियां असेंई इंदे कोला थोह्ड़ा बचाव रक्खना चाही दी असें जिसलै सविम करनी होंदी एह् असें रुकावटां जेह्ड़ियां साढ़ियां अग्गें उतार चढ़ाव होंदे एह् असें मतलव कि इक किस्म दा छीक बी ऐ जियां लैवल होंदी लैवल बन आई जंदी कोई ते उऐ सिस्टम होंदा कि लैवल वाईज़ सविमिंग दा ओह् होंदा कठिनाईयां होंदियां साढ़े लेई पर जेह्ड़ा एह् कठिनाईयां पार करिया ते ओह् बंदा अच्छा सविमर बगी गेआ ते हून तुसें पता गै स्लिपरी रॉक किन्ना असें मतलव कि किन्ना कष्टदायक होंदा बंदा जिसलै हून तुस किसे पत्थर उप्पर खड़ोते दे होंगन तुसें हून डाई लानी होए ओह्दे उप्परा पानी बिच्च मतलव जियां तुसें डाई लानी होए थुआढ़ा पैर स्लिप होई जा ते तुसें खल्ल डिग्गना तुसें लग्गी जानी पैर पूरी चोट आई जानी कोई हत्थ मतलव कि हत्थ पैर कोई नोकीला पत्थर होऐ ओह् बी तुसें गी चुब्भी सकदा ओह्दी बज़ह नै तुसें थुआढ़ी मुश्किलें दा सामना करना पेई सकदा ते इयै कारण ऐ कि स्लिपरी रॉक तुसें इयां जादा ओह् करी सकदा ते बाकी तुसे ऐलगी में तुसें सनाया सप्प बिच्चूं तुसें पता पानी आह्ले किन्ने खतरनाक जेह्ड़े जीब होंदे ऐ ओह् बी रौंह्दे ऐ पानी बिच्च ते ओह् सारे ऐलगी दे बिच्च छप्पे दे होंदे ऐ ऐलगी होई ते पत्थर होइये इंदै खल्ल मतलव कि पत्थर दे खल्ल ते ऐलगी दे अन्दर एह् छप्पे दे होंदे ऐ इंदे कोला थोह्ड़ा बचाब रक्खना चाही दा ते इयै साढ़े आफ्सटिकल मतलव उतार चढ़ाव न ओह् असें ओह् करदे न रोकदे न सविमिंग तुसें पता ते है करनें ते बाकी जेह्का तुसें आक्खेआ स्ट्रांग फ्लो मतलव एह् ऐ कि जिसलै रोह्ड़ू पानी होंदा तुसें पता ते है अजकल जिसलै बर्खा पौंदी जादातर रोहड़ू पानी उसलै होंदा जादातर दिक्खेआ जंदा कि नदी होंदा ऐ जादा जादा भयंकर रूर बिच्च आई जंदी ऐ ते उसलै गै जाईयै एह् होंदा ऐ जेह्ड़ा पानी दा फ्लो होंदा ऐ ओह् स्ट्रांग होई जंदा ऐ ओह्दी बज़ह कन्नै कि बड़े नुकसान होंदे बड़े लोकें दी जान चली जंदी जिनें बचैरें गी तैरना नी आंदा उनें ते पानी कन्नै गै लेई जंदा ते ते बाकी जिसलै बंदा इक बारी पानी बिच्च चली जा उसी साह् लैने गी बी मतलव कि बड़ी दिक्कत होंदी जिसलै इक बारी पानी मूंह् च चली जा ना ओह्दी बज़ह नै बंदा थोह्ड़ा बैलैंस होंदा जेह्ड़ा संतुलन होंदा ओह् बिगड़ी जंदा ते बाकी असें बड़ा मतलव कि इयां सेफ रौह्ना चाही दा मतलव की इयां चौकन्ना रौह्ना चाही दा जिसलै बी असैं स्विमिंग करने गी जाना साढ़े कोल होने चाही दे केह् आखदे टयूब बगैरा होनी चाही दी